तुस अधिकारियें दे कन्नै अपनी नमीं कार पंजीकृत करने दी योजना बना करदे ओ पर वाहन पंजीकरण आस्तै आनलाइन दरखास्त करने दी प्रक्रिया दे बारे च निश्चत निं ओ तुसेंगी दरखास्त प्रक्रिया गी समझने आस्तै मदद दी लोड़ ऐ इ'यां तुस जे तुस परिवार दे इक सदस्य कन्नै गल्ल करा करै दे ओ जिनें हाल च गै अपना वाहन आनलाइन पंजीकृत कीता ऐ परिवाहन सेवाएं दे राहें वाहन पंजीकरण आस्तै कि'यां करना ऐ उस बारे च सलाह् लैओ प्रक्रिया मिगी समझने आस्तै मार्गदर्शन देओ अपना

ट्राई बास्तै ते फिर में ट्राई देने गी लाइसेंस दी गेआ आर टी ओ दफ्तर ते मेरी ट्राई उत्थें जाइयै होई ते मेरी ट्राई पास होई ते में बड़ा खुश होएआ ते मेरा लाइसेंस मिगी घर पुज्जी गेआ